आंथ' मुलिखौथ' मिथिया जाहैबाय जेनेबा दानिथ' मोदोम खमायनायनि थाखायथ' योगा खालामनाय आरो एकसारसाइस खालामनाय आरो मैगंफोरखौ रुनानै जानाय बा मा मा रुनानै जानायाथ' खारनाय फुङाव बेफोरबादिसो ओमफ्राय मा होनो दानि जुगावथ' मोदोम खमायनायनि थाखाय जेनेबा योगा खालामो आरो मा होनो एकसारसाइस खालामो बेबायदि खालामो ओमफ्राय आरो रुनानै मैगंफोरखौ जानाय थावनि बेसाद बांद्राय जानो नाङा थाव थाव खमायनांगौ आरो जों रुनानै जाबा साद मोनजासिनो साबसिनबो मोनो थावनिफ्राय जों थाव जाबानो जेनेबा जोंनि देहायाबो बा फुंलाङो बा ओंखामफोरखौ माबोरै खमायनो मोनायाव जों जेनेबा जों खम जाबानो जोंनि देहायाबो फिसा जालाङो बा फुङाव खारनाय थाबायनाय बा एकसारसाइस खालामनाय योगा खालामनाय बेफोरबायदियावनो जों मोदोमखौ फेसेमलाङो आरो बेनि समावनो मैगं थायगं जों रुनानै जाबानो खमायलांखायो थाव अभार जाबानो जोङो मोदोमाबो देरलांगोन बा देरनायनिफ्राय देरलांसिनगोन जोङो दा जोंनो बेखौहाय बुजिनानै जोङो दा बे मैगं थायगं रुनानै जानायानोसै आरो बेयो गासिखौबो मैगंफोरखौ बेदर बा माबा मोनसे खालामनाय बा जोङो थावखौ खम होनानै जानांगोन बा रुनानै बांसिन जानांगोन मैगं गोथांफोरखौ बेखौनो आरो मोदोमफ्रा होमबानो सेमलांगोन आरो फुङाव थाबायनाय खारनाय बारनाय गासिबो योगा खालामनाय गासिखौबो खालामजोबबानो जोंनि मोदोमा सेमलांगोन आरो